हँ हेलो हँ बोलियौ जी

ऐसन तऽ नहि अछि बल्व तऽ अच्छा ही देलियै हन अहाँके आब बाबा अहाँके तऽ हम चेक करके देलियै देलहुँ ने ओ तऽ रहय छै ई कम्पनी द्वारा जे बिगड़ि गेलै हन ओइ वजहसँ लगय छै किछु टेक्निकल प्रॉबलम हेतय से से तऽ छै नियम से तऽ ठीक रहय मगर ई जैसँ ओ कम्पनी भेजने हेतय तऽ एक आध गो होइ छै से सामान यदि थोड़ा गड़बड़ी होइ छै टेकनिकल से ठीक ठीक छै तऽ बाबा अहाँ ठीक छै बाबा अहाँ आबियो दो दोकानपर आबियौ वएह छै ने रिप्लेसमेन्ट करि देब

हम तऽ अभी तऽ नहि छियै दोकानपर ठीक ने अहाँ छै ने अहाँ आबू ऐने कल तक ठीक नऽ वाकिंगके आइ तऽ बाबा दोकानपर नहि छलियै अभी ठीक ने अभी तऽ दोकानसँ बाहर स्टाफ स्टाफ भी नहि छै बाबा यानि स्टाफ भी छुट्टीमे छै नहि तऽ देखियौ यानि हम कल कल नहि अहाँ बाबा कल कल छै ने पक्का मने सामान छै रिप्लेसमेन्ट भऽ जेतय बाबा अहाँ टेन्शन नहि हँ हँ जरूर भए जेतय कल छै ठीक छै मगर बाबा रिसिविंग हेतय ने रिसिविंग ओ रिसिविंग भी भेज देबय साथ जी जी रिसिविंग रिसिविंग भेज देबय